असांजो पारंपरिक त्योहार त हूअ त चेटी चंड आहे जेको ॾाढे उत्साह उमंग ऐं सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं ॿियां बि ॾाढा प कार्यक्रम आहिनि जंहिं मंदर ऐं उन्हनि में हीअंर चालीह जो उत्सव लाल साईंअ जा चालीहे जो उत्सव मल्हायो थो वञे जेको के इन करे मल्हायो वेंदो आहे छो जो सिंध में जॾहिं मिर्क बादशा सिंधियुनि खे तंग कयो ऐं चयईं त तचांखे धर्म मटाइणो पवंदो न त तव्हांखे सिर कलम कराए छॾिणो पवंदो त उन जे लाइ माण्हुनि अची नदीअ जे किनारे ते बाॾायो साईंअ खे त साईं पंहिंजो रूप इंसान जो रूप धारे आहियां ऐं चयूं त तां चिंता न कयो ऐं मां तव्हांजो रखवालो थी आयो आहियां ऐं उन्हनि मिर्ग बादशा खे अहिड़ो सबक सेखारियो जो हू हुन तोबा भरे छॾी उने खां पोइ असांजा असांजा असांजा ईष्टदेव उहे ई साईं लाल साईं आहिनि ऐं जंहिंजो ॾाढो असी चेट चेट में उन्हनि जो इहो त्योहार ॾाढे उत्साह सां मलाईंदा आहियूं ॿियो वरी जनवरीअ में असी तिरमुरीअ जो कंदा आहियूं जीअं तिरनि जो तिरनि जो उहो मौसम बि हूंदो आहे त उन में तंदुरुस्तीअ जे बारे में बि इन में हर त्योहार में तंदुरुस्ती ऐं धार्मी शिक्षा असांखे मिले थी अहिड़ी तरह सावण में सावण हीअंर पियो त उन में सतहियूं सतह ईंदी आहे जंहिंमें असी थधो पचाए ऐं देवीअ खे प्रसन कंदा आहियूं सां इहे गोगिड़ो गोगिड़े जो त्योहार बि कंदा आहियूं नाग पंचमी ऐं इहे त्योहार कंदा आहियूं होली असां जो फरवरीअ में ईंदी आहे जंहिंमें असी रंग विझी हिकु ॿिए जे मेल मिलाप जे लाइ रंग हणी हिकु ॿिए सां मिली करे ऐं प्रेम जो संदेश ॾींदा आहियूं मार ओहिड़ी तरह असांजो ॾियारीअ जो प्रो थींदो आहे ॾियारीअ में परंपरागत रूप सां असी लछ्मीअ जी पूॼा कंदा आहियूं ऐं पंहिंजे ॾोअ गुनान लाइ लछमीअ खे खां माफ़ियूं घुरंदा आहियूं ऐं असांजो आहे ॾियारीअ जो प्र त्योहार जंहिंमें असी लछमीअ खे पूॼे ऐं ॾाढी उत्साह सां हिक ॿिए सां मिली करे राम राम करे सॼे साल जा ॾोअ गुना बक बक्षाए ऐं नओं नए सिर असी शरू कंदा आहियूं अहिड़ी तरह सां असांजा घणेई प्रोग्राम आहिनि इहे आहिनि धार्मी जा ऐं इए प्रोग्राम थींदा आहिनि जेके ओहिड़ी तरह साहित्य जा बि असांजा साहित्य जा बि घणेई प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं सिंधी खे जॾहिं मान्यता मिली उहे ऐं ॿियां ई अहिड़ी तरह असांजा त्योहार हलंदा ई पिया आहिनि ऐं असां उत्साह जो बरकरार रहंदो आहे